मार्शल आर्ट बिच्च तुस लाई लाओ जि'यां में अगर अपना बोल्लां ते में बाक्सिंग बी खेलना होन्नां ते किक बाक्सिंग बी खेलना होन्नां और अदर गेम्स जि'यां लाई लाओ तुस वुशु बगैरा होई गेई पैंचिक स्लाट होई गेई मुस्तुकगुड होई गेई एह् गेमें बिच्च में मतलब कि एह् सारियां गेमां में खेली सकनां और मेन गेम जो मेरी ऐ ओह् ऐ बाक्सिंग ते बाक्सिंग दा जि'यां अस दिक्खनें अगर कुसै अस ट्रेन करने जि'यां में अगर कुसै ई ट्रेन करगा तो सारें कोला पैह्लें में उस्सी ओह्दा आन गार्ड सखाना सब सो पैह्लें सबसे पैह्लें सारें कोला पैह्लें उस्सी आन गार्ड सखाना कि खड़ोना कि'यां होंदा बाक्सिंग च पैह्लें नंबर ते खड़ोना अगर आग्गा कोई बी गेम होगी पैह्ला नंबर उस्सी आन गार्ड औना चाहिदा कि खड़ोना कि'यां ओह्दा स्टांस केह् ऐ ओह्दे स्टांस बिच्च खड़ोना उस्सी सखाना जिसलै इक बार खड़ोना सिक्खी गेआ खड़ोना सिक्खने दे बाद उस्सी थोह्ड़ा फुट वर्क सखाना कि फुट वर्क कि'यां करना क्योंकि इ'यां ते बंदा अलग चलदा पर बाक्सिंग होई गेआ कोई बी आन गार्ड होई गेआ कुछ बी मतलब ओह्दे च मतलब फुट वर्क करना थोह्ड़ा डिफिकल्ट होंदा पैह्लें बंदे गी उ'ऐ सखाना होंदा जि'यां फुट वर्क सिक्खेआ फुट वर्क दे बाद अगर बाक्सिंग दी गल्ल कीती जाए ते बाक्सिंग बी इक मार्शल आर्ट गेम ऐ बट बाक्सिंग च सारें कोला पैह्लें फिर उस्सी सखांदे लैफ्ट कि'यां मारदे लैफ्ट दा अगर दस्सेआ जाए कि लैफ्ट कि'यां मारना और उस्सी कि'यां मेनटेन करना पैह्लें उस्सी दस्सना उस्सी फिर उस्सी बार बार बोलना कि इ'यां गै पूरा मतलब कि अगर आन गार्ड पोजीशन ऐ आन गार्ड पूरा ख'ल्लै निं छड्ढना बाक्सिंग च इक रूल होंदा कि आन गार्ड थल्लै छड्डेआ ते तुसें पंच बज्जेआ मुहां पर अपना पूरा मूंह् कवर करना होंदा अपना पूरा ढिड्ड कवर करना होंदा ढिड्ड होई आ मतलब लोअर पार्ट कोला लोअर पार्ट दी कोई टैंशन निं होंदी अप्पर पार्ट गै होंदा ते जां उप्पर आह्ला पोर्शन होंदा निं जेह्ड़ा साढ़ा उप्पर उप्पर आह्ला बाडी दा उप्पर आह्ला पार्ट होंदा ओह् सानू कवर करना होंदा बाक्सिंग च ते उस्सी असें कवर करना पूरा कवर करियै पैह्ला नंबर ते मूंह् कोला लेइयै पूरा ढिड्ड तक कवर करना होंदा मूंह् कवर कीता ते ओह्दे बाद उस्सी लैफ्ट सखाना पैह्लें इ'दे च लैफ्ट सिखदे बंदा लैफ्ट कि'यां मारना ओह्दे बाद राइट सिखदे फिर राइट दे बाद सिखदे हुक्क कि'यां मारदे हुक्क दे बाद सिक्खना कि अप्पर कि'यां मारना अप्पर कट दे बाद लैफ्ट अप्पर कट ओह्दे बाद राइट अप्पर कट एह् चीजां सखानियां होंदियां और एह् बाक्सिंग बिच्च जि'यां अस मार्शल आर्ट गेम्स ऐ मार्शल आर्ट गेम्स तुस लाई लाओ किक बाक्सिंग होई गेई किक होई गेई कि तुस किक मारनी जि'यां किक बाक्सिंग दी किकां होइयां अगर किक मारां एह् किक बी सखानी उ'नें ई किक दी पोजीशन कि'यां मारनी किस ऐंगल तों किक मारनी किक कु केह्ड़े पोइंट पर मारनी थाई पर मारनी ओह्दे ढिड्डा पर मारनी ओह्दे फेस पर मारनी एह् चीजां पूरियां दसदे उ'नें ई ते इक बारी जिसलै इक बारी बंदे दस्सी दी होऐ ओह् पूरे अच्छे तरीके कन्नै पूरी रिकवर कर लैंदा मतलब कि उस्सी पूरा स्हेई तरीके कन्नै अगर पैह्लें स्टार्टिंग स्टार्टिंग च टाइम लगदा ते कम से कम तुस लाइयै चलो कि नार्मल म्हीना म्हीना दो म्हीना ते बंदे गी इ'यां दसदे आन गार्ड एह् किक इ'यां मारदे एह् इ'यां मारदे टाइम कम से कम इक दो म्हीना ते बंदे सिक्खने लगदा लगदा दो तिन्न म्हीनें लाइयै चलो तुस कि लग्गना लग्गना नार्मली और इस्सी मेनटेन रक्खने गी तुस साल इक बी प्रैक्टिस करगे मेनटेन इक बार तुस सिक्खी दी हो अगर साल इक तुं'दी प्रैक्टिस होगी तुस मतलब कि इस्सी कम से कम पंज सत्त साल तुस अपना रक्खी सकनें कि अगर तुस इक साल प्रैक्टिस कीती दी होग ते इन्ना होई सकदा तुस इक साल प्रैक्टिस करने दे बाद पंज छे साल च तुस पूरा रिकवर करी सकनें रक्खी सकनें अपने दमाका च और मेनटेन बी रक्खी सकनें